ہاں میرے پاس میری سب سے پسندیدہ کلاسک کتاب سائنس ہے ہم اسے بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں جب وہ ٹیچر ہمیں پڑھانے آتے ہیں تو وہ بھی بہت موج مستی کے ساتھ اور بہت سمجھا سمجھا کر ہمیں تمام چیزیں بتاتے ہیں اور پھر ہم اسے سمجھتے ہیں اور اپنے کاپیوں پر لکھتے ہیں اور اسے اچھی طرح پڑھتے ہیں اور ہمارے کلاس کے کتنے بھی طالب علم ہیں وہ بھی سائنس سبجیکٹ میں بہت ہی دلچسپی لیتے ہیں اور بہت ہی مزے سے پڑھتے ہیں اور ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ سائنس کتاب کو اتنے اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ اس میں لکھی ہوئی ساری چیزیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جاتی ہیں اور ہم سائنس بک کو اپنے قریبی بک اسٹور سے خریدتے ہیں کبھی کبھی سیکنڈ ہینڈ میں خریدتے ہیں اور کبھی کبھی نیو بک خریدتے ہیں جوکہ ہمارے پڑھنے کے لیے مفید ہوں